असां वटि शहर में बिजली त सॼो ॾींहुं रहंदी आहे पर असां हुन बिजलीअ खे बचाइण लाइ ॾाढी कोशिश कंदा आहियूं जीअं असां हिक कमरे मां निकिरंदा आहियूं ॿिए कमरे में वञण लाइ त पहिरें कमरे जूं बतियूं ऐं पंखा बंदि करे वेंदा आहियूं ऐं घर में कम करण लाइ बिजलीअ जो घटि इस्तेमालु कंदा आहियूं अॼुकल्ह त मिक्सियूं अची वियूं आहिनि चटिणी पीसण लाइ अॼुकल्ह केरु उखिरे जो इस्तेमालु कोन थो करे अगरि इस्तेमालु कंदासीं उखिरे जो त पंहिंजी बिजली जी बचति थींदी

असां उहो कयूं कोन था अॼुकल्ह सभु कम मशीनियुनि सां थींदो आहे अॼुकल्ह गर्मी में पंखा खपनि त पंखनि सां गॾु पाण खे एसियूं बि खपनि कूलर बि खपनि ऐं अॼु सरकार बि घणे ई दफ़ा बिजली कटौती कंदी आहे उन जे करे पाण जे जीवन में बि ॾाढो प्रभाव थींदो आहे जीअं गर्मियुनि जो मौसम थींदो आहे अगरि कटौती हूंदी बिजली जी त पाण पंखा कीअं हलाईंदासीं एसियूं कीअं हलाईंदासीं गर्मी थींदी पाण खे ॾाढी परेशान थींदासीं ऐं अगरि मींहं जो मौसम हूंदो आहे त मींहं जे मौसम में जॾहिं मींहुं पवंदो आहे त बिजली बंदि हूंदी कटौती थियल हूंदी त पंहिंजा कपिड़ा कीअं सुकंदा अॼुकल्ह छो कि मशुन मशीनियुनि ते वॉशिंग मशीन कपिड़नि धोअण जी मशीन में पाण कपिड़ा धोऊं त सुकायूं था त कपिड़ा कीअं सुकाईंदासीं पंखो बि कोन हलंदो त ऐं जॾहिं सीअ जो मौसम हूंदो आहे त सियारे में बि पाण भाई सनानु था कयूं त पाण खे गीजर खपंदो आहे गरम पाणीअ लाइ त हिन लाइ पाण उन में बि परेशान थींदा आहियूं इन लाइ बि सरकार त कटौती कंदी आहे पंहिंजे ज़िंदगी जीवन त वई मौसमनि जे अनुसार प्रभावित थिए थो पर असांखे बिजली बचाइण जी कोशिश करणु खपे